अगर हम पाँच नंबर्स की बात करें दस और दस लाख के बीच तो पहला कुछ इस प्रकार है तीन लाख छ हज़ार एक सौ तेरह दूसरा नौ लाख दो हज़ार इक्यावन तीसरा पाँच लाख तैंतीस हज़ार पाँच सौ दस चौथा दो लाख तेरह हज़ार छियासठ और आख़िरी यानी कि पाँचवां सात लाख उन्नीस हज़ार सत्ताईस